आंनि साननानै मोननाय बायदिब्ला मानसिया फरायनानै गुनि गियानि जायो आरो साननो हानाय हमदांनो हानाय गोहोआ मानसिनाव बांसिन जायो आरो राव रायज्लायनो रोंनाय गुबुननि राव बुजिनाय साबसिन जायो लेखा फरायोब्ला लेखा रोङोब्ला बेनो